हाँ जी बोलिए प्रीति सोनी बात कर रही हूँ ट्रैवल एजेंसी से जी हो जाएगा कब चाहिए आपको ओके हो जाएगा कहाँ जाना है आपको कहाँ जाना है अच्छा कहाँ से जाना है आपको जी हो जाएगा जी जी हमारे पास बड़ी गाड़ी है इस में आराम से सुविधा से आप लोग बैठ जाएँगे और ड्राईवर भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छे रास्ते से ले जाएगा कोई हचका भी नहीं लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप आप आप टेंसन ना लीजिए हमारे ड्राईवर अच्छे हैं वो अपने तरफ़ से बहुत अच्छे रास्ते से ले जाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रास्ते में वन थाउज़न तो लगेंगे ही हज़ार रुपये और डीज़ल आपका होगा हाँ डीज़ल का जो चार्ज होगा वो आप दे देना और रास्ते में जो टोल कटेंगे वो आप दे देना बाक़ी ड्राईवर और गाड़ी मैं दे दूँगी आपकी इतनी बड़ी फ़ैमिली जा रही है इतनी बड़ी गाड़ी देंगे ड्राईवर देंगे सारा दिन ड्राईवर आप लोग के साथ ही रहेगा आपका काम अच्छे रास्ते से ले जाएगा घूमाएगा जितना टाइम लगेगा वो साथ में ही रहेगा ड्राईवर का भी तो ख़र्चा होता है ना जी जी आप टाइम बता दीजिए कब जाना है आपको कितने बजे ओके ओके मैं भेज दूँगी